हम दिल्लीसँ आएल छिए मुजफ्फरपुर घूमै आएल छिए मुजफ्फरपुर शहर हँ दिल्लीमे रहै छिए हँ मुजफ्फरपुरके तरफ

मुजफ्फरपुर बहुत बढ़िआँ शहर लागै छै ओहि सबके बारेमे बताउ जे घुमैवला जगह हइ ओहि सबके बारेमे बताउ जे घुमि सकै छिए

ठीक ई रोडके बारेमे सुनै छिए से रोड उड बढ़िआँसँ बनि गेल छै पाएरे तऽ नहि लेकिन सुनलिए हँ जे बहुत अच्छा रहै बिजलीके बारेमे भी सुनले छिए से बहुत अच्छा रहै छै बिजली भी रहै छै सब शिक्षा शिक्षा भी सुनलिए से बहुत अच्छा रहै छै